अहाँकेँ इलाकामे परिवहनकेँ तरीकामे किछु एहन चीजमे सुधार करएके चाही कोनो एहन रूट अछि जतऽ बस ट्रेनमे सदिखन भीड़ रहैत अछि यात्रामे कोन कोन किछु खास बात समस्याग्रस्त अछि